हमरा सबके नई पीढ़ीमे बहुत परिवर्तन भऽ रहल छै आओर भेलै हँ कतहु किछु होइ छै तऽ हमरा आरके पता चलि जाइ छै पहिलुका आदमी सब रहै से ओकरा आरके पता नहि चलैत रहै कियाकि ओकरा आरके समयमे एतेक नहि रहै परिवर्तन एतेक किछु नहि रहै हमरा आरमे जेना छै मोबाइल छै न्यूज पेपर छै लैपटॉप छै टी वी छै कतऽ किरकेट खेलै छै कतऽ की होइ छै नहि होइ छै कोना होइ छै नहि होइ छै मतलब सब चीज जे छै हमरा आरके समझि जाइ छै हमरा आरके कतऽ नेता की करलकै कतऽ करतै कतऽ की करै छै कतऽ नहि करै छै सब चीज हमरा आरके आबके पीढ़ीमे पता चलि जाइ छै पहिलुका पीढ़ीमे तऽ नहि चलैत रहै कियाकि आबके पीढ़ीमे हमरा आरके जे छै बड़का फोन छै मोबाइल छै समाचारपत्र छै पढ़ि लै छिए समझि लै छिए बुझि जाइ छिए कतऽ की भऽ रहल छै नहि भऽ रहल छै कतऽ मैच खेलै छै के हारलै के जितलै आओर के खेल रहल छै ई सबमे सब चीज हमसब देख लै छिए मोबाइलपर न्यूज पेपरपर पढ़ि लै छिए टी वी सबपर देख लै छिए सबके पता चलि जाइ छै आबके पीढ़ीमे समाचारपत्रमे पहिलुका समाचारपत्र सबमे नहि पता चलैत रहै ताहि दुआरे समाचार ज्ञान इएह फाइदा छै से हमसब आब सब चीज देख लै छी सब चीज बुझि जाइ छिए कतऽ की होइ छै आओर नहि होइ छै पहिलुका आदमी सब नहि बुझैत रहै तऽ ताहि दुआरे आब हमसब सब चीज बुझि लै छिए कतऽ की होइ छै आओर नहि होइ छै भेलै हँ के सब खेल रहल छै के सब छै की नाम छिए ककर के गाँवसँ छै कएकटा आदमी आएल छै कएक गाँवससँ कोन कोन आदमी छै गाँवके की नाम छिए गाँवके की नाम छिए खेलाड़ीके की नाम छिए एहि खेलमे मतलब बहुत तरहके बात हमसब बुझि लै छिए ताहि दुआरे पहिलुका आदमीसब नहि बुझैत रहै तऽ ताहि दुआरे आबके नई पीढ़ीमे हमरा आरके बहुत लाभदायक मिल रहल छै समाचार राजनीतिक बहुत तरहसँ मिल रहल छै बहुत चीज मिल रहल छै